देखिये ग्रामीण और शहर में जो खेल है काफी अंतर है जैसे हम शहर की बात करते हैं शहर में जैसे जगह नहीं है खेलने के लिए वहाँ पर ग्राउंड की कमी है उतना जगह नहीं की हम खेल सकते हैं किसी का नुकसान हो सकता है कोई भी हम खेल सकते हैं जो ग्रामीण जैसे क्षेत्र है हम यहाँ पर काफी बगीचा हो गया एक तरह से ग्राउंड जिसको हम बोलते हैं जैसे इस्टेडियम है बना है इस तरह से हम ग्रामीण में खेल सकते हैं इतना वह चीज़ है शहर में क्या है शहर में उतनी सारी उपलब्धियाँ है व्यवस्था है न की हम वहाँ पर खेल सकते हैं अगर खेलेंगे भी तो वहाँ पर किसी का मकान है कुछ भी है नुकसान हो जाएगा वहाँ की सोसाईटी जो है तंग करेंगे तो क्या है वहाँ पर खेलने में अच्छा नहीं रहेगा इस्ट्रेस नहीं रहेगा और ग्रामीण इलाकों में क्या होता है की हम वहाँ पर जो खेल खेलते हैं वहाँ कोई बोलने वाला रहेगा नहीं हम अलग खेलेंगे लोग भी रहेंगे काफी सारे बच्चे रहते हैं बगीचा हो गया इस्टेडियम हो गया कहीं पर जैसे क्षेत्र हो गया जहाँ कोई वहाँ पर नुकसान ना हो वहाँ पर हम लोग जाकर खेल सकते हैं तो यह है ग्रामीण और शहर में अंतर है खेल खेलने से और वहाँ के जैसे बच्चे हैं जो खेलने आते हैं गार्डन में उतना उनको फ्री माइंड से नहीं खेल पाते वह हमेशा दबाव तनाव में खेलते रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्र इलाकों में क्या होता है बच्चे जो खेलते हैं वह अलग तनाव से खेलते हैं ना उनके ऊपर कोई वह रहता है की किसी का नुकसान हो जाएगा ऐसे कुछ नहीं यहाँ पर खुला है वह हम खेल लेते हैं और यह चीज़ है और शहर में होता है की वहाँ पर खेल खेलने के लिए काफी दूर वह करना पड़ता है ट्रेवलिंग करना पड़ता है फ़िर भी बच्चे नहीं खेल पाते हैं जगह ही नहीं है खेलने के लिए यह चीज़ ग्रामीण में इलाकों में अच्छा है की हम वहाँ पर खेल खेल सकतें है यहाँ के अच्छे वातावरण से वह खेल सकते हैं ताकि हमारा जो है हवा है वातावरण अच्छे से रहे वहाँ पर खुला यह चीज़ नहीं है यहाँ पर हम लोग खेल खेलते हैं और अपना जो स्वस्थ है हम लोग निरोगी रहेंगे और अपना वर्कआउट अच्छा रहेगा और शहर में हमेशा तनाव से जैसे दिमागी संतुलन सही नहीं रहते हैं हमेशा इस्ट्रेस रहता है की हम वहाँ पर खेलेंगे ना कोई ना कोई हमें बोलेगा की यहाँ पर मत खेलो यहाँ मत खेलो ग्रामीण इलाकों में ऐसा कुछ नहीं होता है की यहाँ पर खेलेंगे कोई हम लोग मतलब हम लोग फ्री माइंड से खेलतें हैं हमे अच्छा लगता है यह अंतर है ग्रामीण और क्षेत्र में